गोदो जों दैखराव दै खावनानै नोगोद कस्त' मोनबोदोङो आजां गाजां कस्त' दैखरनि दै खावनानैनो जोङो दुगैयो लोबो जि जोम सुनाय मानाय माइरं दैरं गासैबो खावनानैनो जोङो बाहायनांगौमोन आरो बिसिबांबा गोथौ गोदो जों बिमा फिफानि आमोलाव बेबादि खल थल मेसिन थेसिन गैयामोन आरो जा खावनांगौ खावनांगौ आरो बाल्थिंआ माबायानो मुथासे गाहाम जाबोयोमोन मुथासे गाहाम जाबोयोमोन आरो बाल्थिंजों दै खावनायानो आजां गाजांनो बेनिफ्राय दासो नै जों मथर मथर मोन्ना माबानानै मोन्नानै जोङो बिराद असुबिदा माबा मोनबाय मोजां मोनबाय जोङो मथर होनानै दा दैखरनिफ्राय बा खल खुरनानै गावबा गाव गावबागाव नखराव लाबाय आरोकि बेजों खुरनानैनो जोङो दा बेखौनो जोङो दा मोजां बाहायो आरोखि मेसिन होबानो जा दैया कस्त' गैया बस्त' गैया खावनाय गैला मानाय गैला बेबादिनो जों दैखौ बाहायो आरो गोदो बा जोङो आयु आजां गाजां खस्त' मोनबोनाय दैखराव दै खावबा दुरुंआनो मुथासे जाखायोमोन ओरैबादि खस्त' गोथौ बेबादि आरोखि जोङो मालायनावबो नआव दैखर गैयाबा मालायनाव दैहु लायै लायै लोंनो बा नखराव बाहायनो थाखाय लोंनायनि जानायनि लोंनायनि माइ माइरं माबा जेनेबा माइरं सुनायनि मानायनि मैगं थाइगं सुनायनि बेफोरखौ गासैबो बाहायनांगौमोन आरो दै मालायनि फ्राय बा राइजोआव दै दैखर गंसे थायोमोन गोदोनि दिनाव बयबो नखरै नखरै खुरनो हायामोन आरो बेफोरखौ दैहु लानानै जोङो रोगायै रोगायै थुबुर बे मोनसे माबायाव बाल्थिंआव जमा दोन्नानै जोङो बाहायनानै जायोमोन आरोखि दा बिनि जुगाव जोङो दानि जुगावसो जोङो मथर दं दा मेसिन मथर सेरबानो मोन्नाय दा खस्त' गैला आरो बि दानि जुगाव बयहाबो मेसिन बहाय बहाय लायो बयबो गावबा गाव नखराव गोदोनि बायदि गैला दा दैखर लुनायखौनो दा नुनो नागिरला आरो दानि जुगाव बयबो मथर बाहायबाय दा बहुद बयबो साबसिननिख्रुय हामसिन मालाय थाखा फैसा गोनांफ्रा मथर बाहायनानै लायो सोरबा दाबो गोरिब गुन्द्रा द्राफ्रा मथर बायनो हाया खस्त'यै सोलियो गोदोनि जुगाव गासिबो माबानाय दंजोबोमोन दैखरजों दै जानाय मानाय आजां गाजां दाबो गामि भित'राफोराव नुयो आरोखि दैखर फ्राय दै खावनानै जानाय बाहायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा जोंनि बे दानि मुगायाव बयबो माने गोरिब गुनद्रा गैला गासिबो मिसिन बाहायनो हाजोब्बाय मथर लगायो बिनिफ्राय बोखाङो सोरबा दैखराव बहायो सोरबा खलाव बहायो बेफोरबायदि आरो गासिबो बेबादि जाजोब्बाय आरो बिनिथाखायनो जोंनो दैया बुहुद गोनां दै नङाबानो जों थांनानै थानो हाया दुगैनाय लोबनाय संनाय खावनाय गासैबो बाहायनो हाजोबो दैनिफ्रायनो जोङो साब सिखन गासैबो गोग्गो दै लोंनांगौ गोदै लोङाबा जोङो बेमार आजार जानो सान्स थायो बिनिथाखायनो आं दैखौ मोजाङै गावबा गाव साबदानै फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ बेनो आरो